नमस्ते मैम क्या खाइएगा आप हमारे यहाँ अनेक प्रकार का भोजन मिलता है दाल चावल सब्ज़ी रोटी पनीर दाल चावल मिलेगा आपको सब्ज़ी रोटी मिलेगा पनीर मिलेगा अंडा करी मिलेगा मास मछली मिलेगा क्या खाइएगा आप आप शाकाहारी हैं तो आपको उसका शाकाहारी मिल जाएगा आलू की सब्ज़ी मिलेगी गोभी की सब्ज़ी मिलेगी पलकी की सब्ज़ी मिलेगी चोखा मिलेगा दाल चावल मिलेगा और आलू पराठा मिलेगा जी जी सब मिलेगा और दाल चावल का हाल्फ़ प्लेट का आपको लगेगा पैंतालीस रुपया फ़ुल प्लेट का नब्बे रुपया हमारा रेसटुरेंट सुबह छ से रात को ग्यारह बजे तक खुल जाता है हँ पाँच लोग

पाँच लोग का एक लोग का पाँच सौ पाँच लोग का पच्चीस सौ और पंद्रह सौ में आपका हो जाएगा पाँच लोग हैं

और मैम आपका कम कर दिए हैं पच्चीस सौ से पंद्रह सौ किए हैं और कितना कम करें बताइए सब मिल सब मिलेगा हमारे यहाँ सब व्यवस्था है आपको खाने से पीने तक नहाने तक हर सुविधा मिलेगी जी सब है हाँ पाँचों लोग खाना पैक कर दें हाँ

हाँ अब जैसे चायनीज़ में खाएँगी चौमीन मिल जाएगा अड़तीस रुपया का हाफ़ प्लेट मोमोज़ मिल जाएगा पैंतीस रुपया का मंचूरीयन मिलेगा पचास रुपया का पाँचों लोग का खाना पैक करेंगे आप और क्या पैक करेंगे दाल चावल और लोग का अच्छा वो सब भी पैक कर देंगे ठीक है ठीक मैम नमस्ते हम सबका पैक करेंगे ठीक है नमस्ते मैम